हाँ दो हज़ार तो लगेगा बाल कटवाने का कहाँ कम नहीं होगा यहाँ तक पूरा फ़िक्स एकदम प्राइस है यहाँ का हाँ क्रीम तो बहुत सारे हैं आपके ऊपर सूट करने के ऊपर है ना मल्टी कट स्टाइल है आप सब तो देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे आपको कटवाना है या बच्चों का बाल कटवाना है बच्चों का कटवाना है तो बॉय कट कटवा दीजिए फिर छोटा है कि बड़ा हो गया बच्चा तो अभी बॉय कट ही बहुत है उसके लिए

और आपके मेकअप का चाहिए था सामान कि किसी और के लिए अच्छा तभी आप मेकअप के लिए पूछ रही थी कि वह क्रीम बता दीजिए गोरे होने का और तो आपको चाहिए था कि बच्चों के लिए पूछ रही थी अच्छा आपको चहिए तो ए इस क्रीम फ्रूट का मसाज़ करिए और फिर रात में सोते समय एलोवेरा का हुआ या जो मुल्तानी मिट्टी है यह सब चीज़ें लगाइए अब नेचुरल चीज़ें लगाएँगी सबसे अच्छा है बाहर मार्केट का सामान लेकर क्या फ़ायदा मेकअप में सबसे अच्छा गोरा होने के लिए स्क्रीन लाइट है उसको लगाइए आप थोड़ा ठीक पड़ेगा तेल के लिए तो बहुत सारे तेल आ रहे हैं ना आजकल मार्केट में सूट करने के ऊपर है जैसे हुआ यह केश कान्ति इस समय चला है इन्दु लेखा हाँ वह पन्द्रह सौ रुपया लगेगा आपका

मल्टी कट कटवा लीजिए ठीक पड़ेगा आपका बाल छोटा है ना अब बाल छोटा है तो आप पर मल्टी कट बहुत सही पड़ेगा आप चाहेंगी तो इसको बाँधकर भी रख सकती हैं खोलकर भी रख सकती हैं कभी शादी में गए फंक्शन हुआ तो आप इसको पर क्लेचर लगा लीजिए ठीक लगेगा